जय झूलेलाल असां खेती ॿाड़ी कंदा आहियूं फोल हूंदा आहिनि उन्हनि जे जीत लॻी वेंदो आहे उन्हनि जे लाइ दवा जो र रहण जे लाइ दवाऊं या येदु खाधु उन में विझंदा आहियूं कुॾि कंदा आहियूं कुॾि करे उन्हनि खे पाणी ॾींदा आहियूं त जीअं उन्हनि खे सोकड़ो न लॻे और उन्हनि खे कुझु ताक़त मिले त उन्हनि खे दवा बि सिपिरे थोरी खुवांर ॾेई और पोइ उन खे पाणी ॾींदा आहियूं त सुकी न वञनि उन्हनि जी असां ख़ूब सेवा कंदा आहियूं असांखे स फोलनि खे और पौधनि जी असांखे करण में बहुत सुठो आनंदु मिलंदो आहे असां चऊं था त असां खे इहा सेवा मिल मिलंदी रहे त असां गुलनि जी या सब्जियुनि जी असां पाण कंदा रहंदासीं असांखे ॾाढो शौंक़ु आहे घर में बि आहिनि असांजे में गुलाब जा फूल आहिनि गुल आहिनि गेंदे जा आहिनि ऐं ॿ टे ॿिया बि वण आहिनि हिकिड़ो अंब बि आहे उन्हनि जी बि असां देखभालु पाण ई कंदा आहियूं उन खे वुॾ ॾींदा आहियूं उन खे पाणी ॾींदा आहियूं और उन खे सिपिरे मच्छर बि थींदा आहिनि मच्छरनि जे लाइ बि असां वटि न हूंदो आहे त कोई दग सां वेचारा ईंदा आहिनि ए सिपिरे वारा उन्हनि खे सॾु करे बि उन्हनि जे मथां सिपिरे कराईंदा आहियूं पाण बि वठी ईंदा आहियूं खुंआरो नंढिड़नि दॿनि में विझी और उन सां कंदा आहियूं जय झूलेलाल